میں گانا نہیں گاتی ہوں میری دوست اور جو ہے وہ نعت ات جو ہے نا بہت اچھا سے کر لیتی ہے اور ہم بھی جو ہیں نا تھوڑا کوشش کرتے ہیں اچھا سے اچھا مطلب بولنے کا سیکھنے کا اور اس کے اس سے جو ہے نا اچھی اچھی جو میری دوست اور اس سے جو ہے نا ہم سیکھتے ہیں اور میری دوست اور جو ہے بہت اچھا سے جو نعت گا لیتی ہے جس کا نام ہے فہمیدہ جمال اور وہ نعت میں بہت اچھا اچھا سے کر لیتی ہے اور ہم لوگ جو ہے گانا ونا جو ہے نا نہیں گا پاتے ہیں نعت بہت اچھا لگتا ہے ہم لوگ کو سن سننے میں ہم لوگ صبح سے شام تک جو ہے نعت گاتے ہیں اور سیکھتے ہیں یوٹوب سے گوگل آر سے سیكھتے ہیں اور ہم جو ہے پڑھائی میں اچھا اور نعت میں جو ہے اچھے کام کرنے کے لیے چاہتی ہوں اور گانا ونا جو ہم نہیں سنتے ہیں گانا میں جو ہے نا ہم لوگ کو بہت بیکار لگتا ہے سننے میں ہم لوگ کو ہم لوگ کو نعت پڑھنے میں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے ہم لوگ سیکھتے ہیں یوٹوب سے گوگل سے اور چھوٹی چھوٹی بچی جو گاتی ہے مدرسہ ہو یا جلسا پریگرام اس سب سے سیکھتے ہیں اور میری ہم لوگ جو بڑی ہے وہ سب بچی جو رہتی ہے جلد سیکھ لیتی ہے اس سے ہم لوگ اچھے سیکھتے ہیں ہم لوگ جو ہے سن سن کے سیکھتے ہیں نعت اور جو بولتی ہے اس سے اچھے سے پریاس کر کے سیکھتے ہیں بہت اچھا سے کوشش کر کے سیكھ لیتے ہیں اور اس سب کو بولتے ہیں سننے کے لیے جو نعت سنو میرا کیسا ہم کیسے پڑھ رہے ہیں اور اس سب جو ہے چھوٹی چھوٹی بچی سب جو ہے اچھا سے کر لیتی ہے اسی سے جو ہے نا ہم لوگ بہت اچھا سے سیکھتے ہیں اسی کو بولتے سننے کے لیے